आज के समय में हिंदी भाषा से ज़्यादा महत्व लोग अंग्रेजी भाषाओं को देते हैं और इसका ये भी करण है कि हर जगह जहाँ पर भी आप किसी भी प्रकार का काम कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इंग्लिस से कोई बोला मैं आई कमिन सर कोई बोला कैन आई गो सर कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है लेकिन ज़्यादातर फील्डों में इंग्लिस भाषा का ही उपयोग होता है इस इंग्लिस भाषा की उपयोग से हमारी जो सांस्कृतिक भाषा है हिंदी ठीक है उसकी उसकी बोलने में परिवर्तन आ रहा है लोग हिचकिचा रहे हैं अपनी भाषा बोलने में जिससे आप इंग्लिस नहीं आती है अब वो इंग्लिस कहाँ से सीखे तो वो क्या है सांस्कृतिक भाषाओँ को अपन को जैसे जो हमारी हिंदी है उसको हमको बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में अपन को हिंदी भाषा को लाना चाहिए